हून अ'ऊं तुसेंगी ध्यार दे बारे च सनाना चाह्न्ना जम्मू च जोह्के ध्यार मनाए जंदे न उं'दे चा फेमस जोह्के मश्हूर ध्यार न ओह् न दिवाली ऐ होली ऐ दो जोह्के हैन बड़े गै मश्हूर ध्यार न ते मिगी जेह्ड़े ज्यादा पसंद न दो हैन मिगी दोऐ पसंद न कि के दिवाली च पटाखे फोड़ना बड़े पसंद लगदे ते होलियै च रंग रंगने ते इक्क दूऐ गी रंगने ने बड़ा मज़ा औंदा ते साढ़े जोह्के मास्टर न ओह् बी छड़ी लेइयै जंदे हे जम्मू ते उत्थें छड़ी लेइयै जंदे हे होली आह्ले दिन जंदे हे ते सारें केह् करना पैकेट लैने होलियें दे रंगें दे पैकेट लैने फलूस लैने उत्थें होली खेढनी मतलब साढ़ी दो गड्डियां गेदियां होंदियां दौनें बस्सें च बड़ी बस गेदियां होंदियां ते उं'दे बच्चे सोची लैओ की बस्सें च किन्ने बच्चे आंदे ते सारें जनें खेढना ते होली खेढनी दिवाली आह्ले रोज़ अस पटाके फोड़ने मेरे भ्राऽ बी निक्के भ्राऽ पटाके फोड़दे मम्मा ते पटाकें कोला बड़ियां डरदियां ओह् ते छूर छुरियां चलांदियां खाल्ली ते ओह्बी चलाने कन्नै डरदियां मेरी निक्की भैन बी छुर छुरी चलाने कोला डरदी ते अं'ऊ जोह्के बड्डे बड्डे बम्ब ठोआलना होन्ना मिगी बड़ा मज़ा औंदा बम्ब ठोआलने गी जलाने गी इक्क दूऐ गी जि'यां मेरा निक्का भ्राऽ ओह्बी डरांदा अग्गें मम्मा जि'यां दिवाली आह्ले रोज़ दिए जला दे होंदे ते पिच्छुआ बम्ब ठोआलुना ओह् डरी जंदे इ'यां डरानै गी बड़ा मज़ा औंदा के उं'दी अवाज़ जेह्की होंदी उसी सुनने गी बड़ा मज़ा औंदा मतलब जदूं दिवाली होंदी उस दिन साढ़े म्हल्ले रौनक गै अलग होंदी दिवाली आह्ले रोज़ कन्नै लाईटिंग पूरे म्हल्लै इ'यां लोऽ गै लोऽ होंदी दीएं दी लोऽ होंदी मतलब अगर लाईट नेईं बी होऐ ते केईं केईं लोऽ बड़ी गै होंदी साढ़े म्हल्लै उप्परा फ्ही पटाके फोड़ने अवाज़ मतलब बारां बारां बज्जे धोड़ी बंब फट्टा दे होंदे साढ़े म्हल्ले तां बी लक्ष्मी बंब आई गेआ ओह् बी फोन आलू बंब आई गेआ बड्डे बड्डे बंब होई गे आलू बंब लक्ष्मी बंब होई गेआ ते बस इत्थें धोड़ी गै फोड़े लक्ष्मी अगर तुस आक्खो तां बड्डे बड्डे फाईव स्टार होई गे एह् धोड़ी ऐ निं एह् ब्याह् आह्ले फोड़े दे ते तुसें बी बड़े फोड़े दे ते दिवाली जोह्की ऐ ओह् मेरी बी बड़ी ओह् ऐ पसंदीदा दा ध्यार ऐ होली बी बड़ी पसंदीदा ध्यार ऐ होर एह्दे च रंगना में घरैआह्ले कोला रंग न'हां लोआंदा ते में केह् करना सवेरै उट्ठियै बाह्र खड़ोई जाना जि'यां कोई होर आवै ते उस्सी रंग लाई ओड़ना ते फक्कड़ बी बड़े खाद्धे दे रंगै आह्ले रोज़ म्हल्लै बी कोई लोआंदा नेईं हा ते में टिक्का लाना ते में जाइयै रंगी ओड़ना सारें गी मेरे निक्के भैन भ्राऽ उं'दे बी कपड़े गिल्ले करी ओड़ने इ'यां रंग पाइयै उ'नें मसां दूऐ कपड़े लाने में दोबारा उ'नें गिल्ला करी ओड़ना होली ते दिवाली इं'दे द'ऊं फैसीटिवल दा मज़ा जो है ना ओह् होर कुदै बी नेईं ऐ